पारां अमीनाबाद लालबाग़ हज़रतगंज कृष्ना नगर चारबाग़ आलमबाग़ दुबग्गा पराग चुंगी अलीगंज इंद्रा नगर मुंशीपुलिया मवैया गोमती नगर तकरोही अमरोही रस्गुल्लापुर मोनपुर हफ़ीपुर कुर्सी रोड मैया बख्शी तालाब मणीआओ इंदौला चिन्हट चौक नटखेड़ा